जेनेबा गायनाय मानि क'क्राझार जिल्लायाव गायनायनि गिबि आबादफोरा जाबाय जेनेबा जों हमनानै लाबाय जों जेनेबा जोंहाथ जों गायनानै जोङो जेनेबा माइखौनो हमनानै लाबाय आं माइ जेनेबा माइखौ जेनेबा मोसौजों एवबाय बा ट्रेक्टरजों एवबाय जों बेफोरखौनो सिगां जों मावनानै जाग्रोयो आरो जेनेबा माइखौनो जों गिबिसिन माबा गायनानै जानाय जायो आरो जेनेबा जेरेखम ट्रेक्टरजों एवो मोसौफोरजों एवो जेनेबा मैगंफोरखौबो जों दैज्लांनि मैगंखौबो जों गायनाय जायो जेनेबा जोगोनार खुम्ब्रा जेनेबा दालिफोर बायदि बायदि गायो आरो होमब्ला अनेख मानसिफ्रा जेनेबा थायो मेरला बांगाल जुंगालफोर दं जेनेबा बिसोरो मा मा गायो जों बिसोरखौथ' मिथिला जेनेबा जोंहा गायनानै जाग्राखौ जों मोनबाय आरो जेनेबा बिदिनो लाफा थाफा बेफोरखौ ओरैनो मेसेंफ्राव गायनाय जायो बेखौ गायनाय जायो थांनाय बोसोराव जेन जोंहा बेराद आलु गायदोंमोन बोरैबा सेवजोबदों बे बायदियाव जोङो बायदि बायदिबो गायो आरो

मैगं थाइगं जोगोनार खुम्ब्रा बेफोर बायदि गायबाय थायबें जिंखा फोरला बेफोरखौ गायो दैज्लांआव आरो माइ बेफोरखौ गायनाय जायो आरो